हाल में हुई एक घटना फिलिस्पीन पे जो है इजराइल हमला कर रहा है वहाँ का जो एक प्लेस है जो मुसलिमों का प्लेस है उसको लेना है लेकिन जो है फिलिस्पीन उसको दे नहीं रहा और इसराइल वहाँ पर बम बारूद चला रहा है तो यह एक यहाँ की सब से बहुत बड़ी जो न्यूज़ बनी हुई है ये सब से बड़ी घटना है पिलिस्पिंग के लोगों का हाल बहुत ही ज़्यादा बेकार है वहाँ पर बम के वजह से बच्चे बूढ़े सब से सब से ज़्यादा उन लोगों के मौत हो जा रही है उनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है